مجھے آرٹسٹ مقبول فدا حسین بہت پسند ہے ان کی آرٹس نے مجھے بہت متاثر کیا ہے اُن کے حوصلے اور جذبے کو دیکھ کر مجھے بہت حوصلہ ملتا ہے میں بھی اپنے کام کو ان کے مقام تک دیکھنا پسند کرتی ہوں